تیوہاروں پر جو ہے بہت مختلف قسم کی ڈسز ہمارے یہاں بنتی ہیں جیسے عید میں خاص طور پر سوئیاں بنائی جاتی ہیں چکن وغیرہ کے الگ الگ مختلف ڈشز بنائے جاتے ہیں کبھی چنگیزی کبھی قورما کبھی چکن اچاری تو کبھی جو ہے مٹھائیوں میں بہت سارے جیسے رس گلے ہوگئے اور طرح طرح کی مختلف مٹھائیاں ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ جو گھریلو کھانا جو ہمیشہ ہوتا ہے روٹی چاول یہ تو سب بنتے ہی رہتا ہے اس کے علاوہ خاص طور پہ جو مہمانوں کے لیے الگ سے پھل فروٹ آٹمز کا جو ہے خاص طور پہ تو اکٹھا کیا جاتا ہے ان چیزوں کو مہیا کرائی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے تاکہ مہمان

جو ہے طرح طرح کے گوشت ہم لوگ الگ الگ آئٹمس پکاتے ہیں جیسے کچھ فرائی کر کے کھاتے ہیں کچھ جو ہے اس کا اچار بناتے ہیں کچھ جو ہے الگ الگ ڈشز بناتے ہیں جن میں جو ہے چنگیزی وغیرہ بھی اور مختلف قسم کی ڈشز میں شامل ہیں اور دوسری تیوہاروں کے تو ہمارے جو ہے پراٹھے وغیرہ آلو کی سبزیاں اور پنیر مچھلی اور دیگر ساری چیزیں جو ہیں فرائی کر کے ان کا جو ہے سالن بنا کر کے ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں ہمارے یہاں